हम अनेक पाबनि मनबै छी दिपावलीके दिन हम दीप जला जलबै छियै दीप जला कऽ लक्ष्मी माताके पूजा करै छियै उस दिन नया नया कपड़ा पहनै छियै आओर घरकेँ सजाबै छियै धोऽ धा घरकेँ करै छियै आओर उस दिन पटाखा छोड़ै छियै आओर छठि पाबनि करै छियै छठि पाबनिमे हम नया नया कपड़ा आओर घाट की साफ सफाइ करै छियै घाट साफ सफाइ करयके बाद उस दिन मम्मी सही होती है आओर अरघ दे देने के लिए घाटपर जात् जाइ छै घाटपर जा कऽ साँझमे अर्घ्य दै छै फेर फेर भिनसरमे दै छै भोरे भोरे अर्घ्य देलाके बाद घरपर आनै छियै प्रसाद प्रसादकेँ हमसभ खाइ छियै बैठि कऽ आओर होली मनबै छियै होलीमे धूमधामसँ रङ्ग अबीरसँ से खेलै छियै दोस्तसभ लगमे पार्टी करय लेल जाइ छियै आओर उस दिन अपने दूसरे मगनमे रहते हैं रहै छियै आओर दोस्तसँ होली खेलै छियै औ आओर महाशिवरात्रि पर्वके दिन भगवान शिव की विवाह होइ छै विवाह दिन हमलोग हम हमसभ जुलूस लेकर घूमते हैं एक दल बनाकर जा जाइ छियै घूमय लेल मन्दिरपर जुलूस निकालै छियै आओर उस मेलामे घूमै छियै आओर दुर्गा पूजामे के दिन दुर्गा माताके अच्छा अच्छा तरहसँ पूजा करै छियै दुर्गा माताकेँ खुश करयके लिए अनेको अनेको पाठसँ उसके माताको पूज पूजै छियै माता खुश होइ छै तऽ हम माता खुश होइ छै तऽ वरदान दै छै माता अनेक अनेको कठिनाइओँके सामना करयके पड़ै छै माताके पूजा करयमे एहिमे सहयके पड़ै छै नओ दिन नओ दिन तक सहयके पड़ै छै आओर आओर होली मनबै छियै होलीमे अनेको पकवान अनेको पकवान बनै छै इस दिन पुआ पकवान मलपुआ जिलेबी कचड़ी बड़ी इसभ बनै छै आओर बनै छै आओर बन बनलाके बाद हमलोग फेन ओकरा खाइ छियै जिलेबी आरके उस दिन अनेको प्रकारके स् सामग्री खाइ छियै आओर घरके पाबनिमे खीर खीर पूरी आओर गोसाइँ को चढ़ा चढ़बै छियै गोसाइँ को चढ़यलाके बाद अपन अपने खाइ छियै अपने खयलाके बाद गाँवमे दै छियै जाइ छियै तीर्थमे तीर्थ करय लए तऽ उधरसँ गङ्गा नहाय लए जाइ छियै तऽ गङ्गा न गङ्गा माइके गङ्गामे नहा कऽ गङ्गा माइके पूजा करै छियै वहाँसँ आबै छियै तब घरपर लए किछु प्रसादी लऽ कऽ आबै छियै वही घरपर सभकेँ प्रसादी दै छियै वही हमे आर लोक हमेसभ खाइ छियै प्रसादी कहै छियै शुद्ध भऽ कऽ अयलियै हन गङ्गामे नहा लै छियै तऽ शुद्ध भऽ जाइ छियै गङ्गा मैया खुश करै छै हमरा आरकेँ गङ्गामे अनेको पाप धोय लेल जाइ छियै गङ्गामे धो धो दै छियै पाप पाप धोलासँ कहै छै पाप धोलासँ अनेको पूजा पाप पाठ करै छियै गङ्गामे नहेलाके बाद पूजा पाठ करयके चाही गङ्गामे नहयलासँ अनेको दुःख दूर हो जाइ छै दूर हो जाइ छै विजय दशमी होइ छै उस दिन रावण को मार मारि मारि कऽ राम भगवान अयोध्या अयलखिन रहए आ कऽ अयोध्यामे अपना राज्य अभिषेक कयलक रहय अयोध्या आ कऽ अयोध्या वासियोँ को अनेकोँ प्रकार की सुविधा प्राप्त किए उस दिन विजय दशमीके दिन अयोध्या वासियोँके लिए बहुत ही दुःखमय सुखमय था आओर राम भगवान दीपावलीके दिन भारत आए अयोध्या आए थे अयोध्या आनेके बाद अनेकोँ कार्यक्रम हुइ आओर उस दिन पटाखे छो छोड़ते नए नए कपड़े अनेकोँ पकवान दीपावलीके दिन बनता है आओर लक्ष्मी माताके पूजा करै छियै ल लक्ष्मी माताके पूजा करय लए अनेको बजारसँ सामान खरीद कऽ आनि कऽ पूजा पण्डितकेँ राखि कऽ पूजा करवाबै छियै पूजा कयलाके बाद पण्डितके विसर्जन करै छै पण्डीजी विसर विसर दक्षिणा लै छै दक्षिणा हुनका दै छियै पण्डीजीके पण्डीजी जाय लागै छथिन तऽ हुनका गोर लागै छियै अनेको काम करै छियै सांस्कृतिक उत्सव मन्दिर जाइ छियै तऽ मन्दिरमे पूजा करय लए जाइ छियै पूजा अच्छा ढङ्गसँ करै छियै तऽ भगवान खुश हो जाइ छै भगवान आब बुझि जाइ बुझि जइयौ भगवान खुश हो जाइ हथिन अनेकोँ पर्व छै हम करै छियै पर्व अनेकोँ सांस्कृतिक उत्सव पर्व हए होइ छै उएह करै छियै हमसभ पर्व